किश एनवायरनामेंट एनवायरनामेंट दी गल्ल कीती जा तां साढ़े आस्सै पास्सै बड़ियां चेंज़स होआ दियां न ते फॉरैस्ट दी गल्ल कीती जा तां बड़े बड़े पेड़ कटोआ दे न ते एह्दे करी फॉरेस्ट च पेड़ बी घटा दे न कटाई होआ दी ते पेड़ घटा दे न ते सॉयल दी गल्ल कीती जा तां प्रदूषण दी बजह कन्नै जमीनां बड़ियां खराब होआ दियां न ते सीजन दी गल्ल कीती जा ते सीज़न दे स्हाबै कन्नै सब किश होंदा समर बिच केह् केह् होंदा की कदें गरमी लगदी होन बड़ियां गै गर्मियां लगदियां होन ते कदें कदें एह् होंदा की बर्खा लगदियां होन तां बड़ियां लगदियां होन ते एह्दे करी जेह्ड़ा साढ़ा एनवायरनामेंट होंदा एह् बड़ा चेंज़ एह्दे बिच चेंज़सां औंदियां रौहंदियां